نقل و حمل کے لیے سب سے آسان عام طریقہ جو ہے وہ ٹرین کا طریقہ ہے

یہ نقل و حمل کرنے کے لیے سب سے آسان اور بہترین ذریعہ ہے جس میں ہر طرح کی سہولت دی جاتی ہے اور مسافروں کی حفاظت کے لیے گارڈ بھی لگائے جاتے ہیں